हँ की बात छियै

अच्छा ठीक छै तऽ अपने कोन कोन सीमेन्ट लेबै

ठीक ने कंक्रीटोके सबसँ जादा छै सवा चारि बिरलाके छै तीन सए अस्सी एसीसीके चारि सए सरिया छै बाबन सए रुपैआ कुन्टल तऽ अपने तऽ हूँ की की लेनाइ छै ठीक छै तऽ आबु ने हमरा एथी छै गाड़ी भाड़ा कऽ कऽ आबु कि अतैसँ गाड़ी भाड़ा करबै हँ छै गाड़ी अच्छा से तऽ आबु ने सबकिछु भए जेतै लेकिन गाडीके भाड़ा लागत आठ सए रुपैआ अच्छा अऽ आबु एने जे सीमेन्ट लेबै ओइ सीमेन्टके पसन्द करबै अहाँ अपने जे सीमेन्ट अहाँके पसन्दमे एतै ओ सीमेन्ट हँ बालुओ छै

ठीक ने बालू हाएत अच्छा ठीक छै बालू हाएत पैंसठ सए रुपैआ कुन्टल

हँ

नहि कए देबै किछु कम कए देबै अच्छा